ہمارے ضلع گوتم نگر میں جو ہے ایک آم کا باغیچہ ہے اس کے کنارے سے ایک نہر جاتی ہے جو نہر میں بچے عام طور پر ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں بچے بوڑھے جوان ایک طرح سے الگ الگ کھاٹ لگا کر کے بیٹھ جاتے ہیں وہاں کھاٹ لگانے کے بعد گپ شپ راجنیتی باتیں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد بات ہونے کے بعد وہاں بیٹھ کر کے بچے بچے جو ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ وہ پیڑ پر سے نیچے ڈائریکٹ کودتے ہیں نہر کے اندر اس میں تیراکی بھی سیکھتے ہیں اور اسی طریقے سے جو جوان ہوتے ہیں وہ اپنا ایک کنارے نہا کر کے لوڈو وغیرہ خوب کھیلتے ہیں خوب ہنسی مذاق بھی کرتے اس میں آپس میں بڑا اچھا خوشنما شام کا جو منظر ہوتا ہے بڑا اچھا لگتا ہے اس میں سب آپس میں خوب باتیں لڑاتے رہتے ہیں